سفر کے دوران نقل و حمل کے مختلف طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں جیسے کہ ٹرین ایک آرامدہ اور سستا سستا طریقہ ہے خاص طور پر اگر آپ کا سفر طویل ہو ہندوستان کے ٹرینیں تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے بھی اہم ہے بس بسوں کے ذریعے سفر کرنا زیادہ سستا ہوتا ہے اور یہ زیادہ مقامات تک پہنچنے میں مددگار ہوتی ہے طیارہ یہ تیز ترین طریقہ ہے خاص طور پر اور خاص طور پر اگر آپ بین الاقوامی یا طویل فاصلے کا سفر کر رہے ہیں ٹیکسی یا رکشہ شہروں کے اندر چھوٹے فاصلوں اور یا زیادہ مقامات تک پہنچنے میں مددگار ہوتی ہیں طیارہ یہ تیز ترین طریقہ ہے خاص طور پر اگر آپ بین الاقوامی یا طویل فاصلے کا سفر کر رہے ہیں ٹیکسی یا رکشہ شہروں کے اندر چھوٹے فاصلوں کے لیے بہت کارآمد ہوتی ہے ذاتی گاڑی اگر آپ کو خود گاڑی چلانے کا شوق ہے تو یہ سب سے آرامدہ اور آرامدہ طریقہ ہے یادگار لمحات وہ ہوتے ہیں جب آپ مختلف مقامات کی ثقافت لوگوں لوگوں اور مناظرے سے مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں ٹرین کا سفر خاص طور پر یادگار ہو سکتا ہے جب آپ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں اور مختلف مناظر سے گزرتے ہیں